डांस त सचुपचु सभिनीनि खे जोड़े रखंदो आहे असां सभेई डांस कंदे कंदे विसरी वेंदो आहियूं त साम्हूं करे आहे बसि असां नचंदा ई रहंदा आहियूं डांस ज तव्हां असां सभेई हिकु आहियूं जी भावना वधंदी आहे सिंधियुनि जो छेज गुजरातियुनि जो डांडिया गरबा पंजाबियुनि जो भांगड़ा गिद्दा कुझु अहिड़ा जंहिंसां आहिनि जेके सभेई कंदा आहिनि ऐं वरी ॻाल्हि मिली करे कंदा आहिनि अॼु कल्ह वेस्टन डांस बि काफ़ी पोपुलर थी वेंदो आहे ऐं ॿी सभेई मिली करे कंदो आहिनि माण्हू डांस सभिनीनि खे जोड़े रखण में क़ामियाबु थींदो आहे